जॾहिं बि महिमानु ईंदा आहिनि त असां उन्हनि जो दिलि सां स्वागतु कंदा आहियूं प्यारु ऐं इज़त सां उन्हनि खे वीहारींदा आहियूं उन्हनि लाइ मां अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा पकौड़ा समोसा कचोड़ियूं ऐं जेको बि उहो खाइणु पसंदि कंदा हूंदा आहिनि उहो ट्राए करे उन्हनि खे खारायणु असांखे वणंदो आहे